हमारे यू पी में नृत्य जैसे डांस देखने में बहुत अच्छे लगते हैं और उसके गाने भी बहुत अच्छे लगते हैं जैसे पंजाबी पंजाबी डांस हरियाणवी डांस राजस्थानी डांस और और यही हिन्दी भोजपुरी आज आजकल लोग भोजपुरी गाने पर कुछ ज़्यादा ही डांस करते हैं जैसे वह ट्रेंडिंग में चल रहा है जैसे पवन सिंह का पवन सिंह का गाना गाने पर डांस हुआ अक्षरा सिंह पर हुआ और काजल राघवानी और जैसे नीलम गिरी की और यही सब बहुत सारी अएक मतलब हीरो हीरोइन हैं जिनका गा गाना भोजपुरी में सब लोग डांस करते हैं अच्छा लगता है और सपना चौधरी का भी उनका भी गाना अच्छा लगता है डांस उनका भी डांस बहुत ही अच्छा लगता है ऐसे ही सब बहुत ही तरीके के डांस हैं सब लोग करते हैं जैसे हिपहॉप स्टाइल और पंजाबी पंजाबी डांस हरयाणवी डांस और और सभी डांस हैं और यही सब डांस हैं